नमस्ते नमस्ते अच्छा अच्छा क अच्छा फूल चाहिए आपको कौन से फूल चाहिए आपको वह क्या करवाना है अच्छा अच्छा हाँ तो आप एक गजरा ले लीजिए और लिली का फूल ले लीजिए और गुलाब का फूल ले लीजिए वह इसके लिए आपको कम से कम एक कुंतल बीस किलो गजरा लग जाएगा और बीस किलो गुलाब का फूल लग जाएगा और उससे कम तीस पैतीस किलो लिली का फूल लग जाएगा हाँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको मैं रेट बता दूँ गजरा का यह पर माला बीस रुपये है मतलब मान कर चलिए अट्ठारह सौ रुपये प्रति कुंतल है हाँ हाँ अठारह सौ रुपये प्रति कुंतल जिससे कि आपको कुऊद एक कुंटल बीस किलो लेना पड़ेगा और गुलाब का रेट है बीस रुपये पर फूल ठीक ठीक आपकी जैसे बहन जैसे आपकी बेटी है वैसे हमारी भी बहन बेटी है तो आपको चलिए रेट सही लग जाएगा अब और आप प उस चीज़ को निश्चिंत रहिए और आपको जितनी भी माला चाहिए गजरा का लिली का गुलाब का जो भी माला चाहिए आपको सही रेट में आपको सही तरीके से आपको दे देंगे हम तो आप पैसे के लिए निश्चिंत रहिए और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है